मतलब भोजपूरी गानासँ अलग मतलब पंजाबी गाना छै जेकि हमरा बहुत पसन्द छै ओकरो उस गानामे मतलब कुछ बात ही अलग रहै छै जैसैमे कि ओकरामे बल्ले बल्ले जे बोलै छै ई सबसँ जादा अच्छा लागै छै बेटर लगै छै सुनैमे ओकरा मतलब पूरा अलग ही आवाजसँ मतलब उस गानामे मतलब गाना गाइलो जाइ छै कुछ मीठा आवाजसँ ही भोजपूरी गाना तऽ मतलब अजीब थोड़ा सा बर्ताव मतलब सुननेमे भी अजीब लगै छै बोलैमे गाना गाबैमे भी अजीब लगै छै आओर पंजाबी गाना अइसनो गाना छै जेकि इतना अच्छा लगै छै जेकि कहीँ भी कहीँपर भी गाना गाबि सकतै स्टेजपर शो कर सकै कॉलेज रहै कहीँ भी कोइ भी प्रोग्राम चलै वहाँ करलो जाइ कोइ प्रॉब्लम नहि